नैरोजा से दाइन आगष्ट' नैरोजा थाम थाम मे नैरोजा ब्रै से जुन नैरोजा जिगु से मे नै नैरोजा जि थाम दिसेम्बर नैरोजा ब्रै बा जुन